कुझु टाइम पहिरियों मूंखे पेट में ॾाढो सूर हुन्दो होसि न मां वेहि सघन्दो होसि न मां बीही सघन्दो होसि न कुझु खाई सघन्दो होसि न कुझु पी सघन्दो होसि न मां बस खाली रोईंदो होसि सॼो ॾींहुं पोइ डोक्टरनि वटि वयुमि मां डॉक्टरनि मूंखे सलाह ॾिनी की तू टेस्टूं कराए ऐं सोनोग्राफी कराए टेस्टुनि में त कुझु बि न निकितो पर सोनोग्राफी मां ॿ पथरियूं निकितियूं जंहिंखे जंहिं करे मूंखे पेट में हेॾो सूरु हूंदो होसि पोइ पर डॉक्टरनि इहो बि चयो कि तुंहिंजी लेज़र ट्रीटमेंट थीन्दई त मां ॾिजी वयुसि लेज़र ट्रीटमेन्ट करण लाइ मां वापसि घरु अची वयुमि उनखां पोइ पपा सलाह ॾिनी कि तू लेज़र ट्रीटमेन्ट कराए छॾु हेॾो सूरु छाॼे लाइ थो सहीं पोइ इहो ई मुंहिंजे लाइफ जो सभिनि खां वॾो डिसीज़न हुओ जेको मां लेज़र ट्रीटमेन्ट करायो